ہاں بولیے آداب بولیے جی اچھی بات ہے جی میرے پاس ٹماٹر کے بیج بھی موجود ہے مرچی کے بیج بھی موجود ہے آپ کو کتنا چاہیے تھا جی اچھی بات ہے ایک ایک کلو ہے مگر اِس کا ریٹ میڈم پانچ سو روپئے کلو ہے جی کم کرنا ہے تو آپ کو میرے پاس سے زیادہ لینا پڑیں گا تقریباً پانچ پانچ کلو لینا پڑیں گے آپ کو پھر آپ کو پیسے کم نہیں ہوں گے آپ کو زیادہ اگر آپ لینا چاہیں تو تھوڑا بہت ڈسکاؤنٹ ہوگا نہیں نہیں نہیں ایک ایک کلو کے لیے تو نہیں ہو گا ڈسکاؤنٹ جی اچھی بات ہے ایک ایک کلو جی نہیں نہیں یہاں پر تو مال گیارینٹیٹ مال رہتا ایسا آپ مطلب صحیح فصل اچھی اُگتی آپ بے فِکری کے ساتھ لے کے جائیے جی اچھی بات ہے آپ بے فِکری کے ساتھ لے کے جائیے اے ون کوالٹی ہے میرے پاس نہیں نہیں نہیں گارنٹی کے ساتھ ہے آپ بے فِکری کے ساتھ لے کے جائیے ہاں جی اچھی بات ہے آپ کو ٹماٹر کے بھی بھی بیج مِل جائیں گے مرچی کے بھی بیج مِل جائیں گے آپ بے فِکری کے ساتھ آئیے نمبر ون کوالٹی ہے میرے پاس شُکریہ